हेल्लो हॅं डाक्टर साहेब हॉस्पिटल मे आइ बैसबै की हाँ देखियौ की धिया पुता सब के जर बुखार भय गेलैया सोचै छी दबाइ लेबाक यऽ नहि नहि कहाँ लेने छी

बोखार लागि गेल यऽ उल्टी पैखाना दस्त सब होइया पेट मे दर्द करैया दबाइ सब लेनाइ यऽ हॅं कनी पुरजा मे कम लिखबै

कनी कम पैसा लागय देबै पैसा के अभाव छै गरीब लोग छियै मौसम केहन छै से नहि देखै छियै केतनो बारिस होइ छै ने हॅं सांझ सॅं तबियत गरबराय गेलै यऽ पेट गड़बड़ा गेलैया धियापुता सब के उल्टी पैखाना होइ छै नहि कहाँ करैने छी नहि नहि केने छी जाँच ठीक छै तब हम आबै छी हॅं कहियौ हाँ बोखर रहैया पेट दर्द होइ छै उल्टी होइ छै कभी कऽ तरास लागैया बच्चा सबकऽ सब के देखेबाके अहि ने कय बजे अहाँ आबै छियै हॉस्पिटल हूँ हूँ कय बजे बैसबै कोन कोन दिन बैसै छियै

कय बजे कऽ सर लाइनो लगबय पड़ै छै पुरजा कटबय पड़ै छै ठीक छै तब पुरजा के फीसो लै यऽ हाँ दबाइ के देबै ने ठीक छै सर आबै छी राखै छी